शादी में हल्दी और मेहंदी भी होता है हल्दी के दिन हम लोग खाते हैं पीते हैं डांस करते हैं इंजॉय करते हैं बहुत अच्छे से फिर मेहंदी होती है तभी भी हम वही डांस वांस होता है दुल्हन को मेहंदी लगाई जाती है सब को भी लगाया जाता है और वहाँ पर भी गाना बजता है हमें बहुत अच्छा लगता है गाना भी बजता है मेहंदी लग ये गाना बहुत सारे तरह के वो होते हैं जैसे मेहंदी लगा के रखना और भी गाने होते हैं फिर हम लोग वहाँ पर खाते हैं पीते फिर घर चले जाते हैं फिर हल में शादी होता है शादी के दिन दुल्हन को बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है वहाँ पर हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं

घूमना फिरना तो इसके बाद फिर से हम शादी अटेंड होत करते हैं शादी इंजॉय करते हैं तो इसके बाद

फिर शादी होती है फिर उनके बाद सब लोग अपने अपने घर जाने से पहले उनको अच्छे से फिर जाने से पहले फिर सब लोग जितने लोग होते हैं वहाँ पर इंजॉय करते हैं फिर वो शादी अटेंड तो सादु शादी में जितने भी होते हैं वो हाँ वहाँ पर अच्छे अच्छे गाने भी बजते हैं अच्छे अच्छे पकवान भी खाने के लिए मिलते हैं प्लेट मिलती है प्लेट में जैसे हो गया समोसा मीठाई संतरा बिस्किट नमकीन और चोकलेट भी मिलता है तो इसके बाद खाना मिलता है खाने में मिलता है चावल मने जिसको जैसा हो मीट मटन मंगाने का मन तो मटन चिकेन तो चिकेन नहीं होता है और मछली बनाने का हो तो मछली भी जिसको जैसा अच्छा लगता हो वो वैसा भी करता है और जो अमीर होते हैं तो अमीर की तरह करते हैं और जो ग़रीब होते हैं वो नॉर्मल शादी करते हैं नॉर्मल शादी में वही होता है जो बराती आता है खाता है पीता है तो इसके बाद ज़्यादा इंजॉय नहीं हो पाता है और हमारे गाँव में तो शहर की शादी अलग तरह से होती है अब गाँव की शादी अलग तरह से शहर में की शादी मंदिर या होटल में होता होगा पर हमारे गाँव में शादी पंडाल बनाया जाता है गाँव के समाज सब आते हैं और फिर वहाँ पर अच्छा लगता है फिर